हाँ हम शेयर बज़ार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि नया नया सीखा है हम ने ऐसी कई ऐप्स हैं डिजिटल ऐप्स भारत में जो कि ट्रेडिंग को काफ़ी आसान बना देती हैं जो नौसीखिए लोग हैं उनकी काफ़ी मदत होती है इससे ऐसे कई यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं लोग जिससे शेयर बज़ार के बारे में सब को पता चलता है और बहुत ही अगर ध्यान से देखें हम तो आसानी से हम शेयर बज़ार में कर सकते हैं काम अपना इसके अलावा ऐसा है कि एक सिरीज़ आई थी इस्कैम उनीस सौ बानवे उस में भी हम ने देखा कि हर्षद मेहता किस तरीक़े से शेयर बज़ार में उलट पुलट कर के उसकी जानकारी ले के जानकारी को इधर उधर कर के अपना पैसा सही जगह लगाता था और अपने शेयर के भाव बढ़ा लेता था फिर जिस शेयर के भाव घट रहे होते थे उसको तुरंत बेच देता था इस तरह से उस ने पूरे मार्केट पर क़ाबू पा लिया था हम ने ये भी देखा तो इस में रिस्क भी है कि हम अपने पैसे खाे सकते हैं हमारे पूरे पैसे जा सकते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा कर कर इन्वेस्ट करें तो सही रहेगा ये हम को समझ आया